کیا آپ نے کبھی خاص طور پر منفرد یا خوبصورت قدرتی ماحول والی جگہ کا سفر کیا ہے اگر ایسا ہے تو وہ کون سی جگہ تھی اور آپ نے وہاں کیا کیا ٹھیک ہاں میں ایک مرتبہ ہماچل میں منالی گیا تھا وہ جگہ بڑی خوبصورت لگی چاروں طرف اللہ کی وحدانیت نظر آ رہی تھی دوسرے وہاں کا ماحول بڑا خوشگوار بہت خوبصورت لگا اور دوسرے ہم نے وہاں جو کیا وہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے وہاں ہم تین روز رکے جیسے ہم باہر نکلے تو وہاں چند لوگ کپڑا بیچ رہے تھے اور ہم کپڑے کے بارے میں تھوڑی جانکاری رکھتے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ پیس جو ہے وہ دو سو چالیس روپے کا دے رہے ہیں میں ان کو بولا میں نے کہ بھائی اس کی تو لاگت ہی کل سو روپئے ہے آپ اگر اس کو کم منافع میں بیچو گے آپ ایمان والے ہو تو یہ زیادہ بکے گا اور مین بات تو یہ تھی کہ آپ جس کسی کو بھی سامان دیں دھوکا نہ دیں انہوں نے میری بات پہ عمل کیا